होशंगाबाद जिले में कई प्रकार की खेल या मनोरंजक गतिविधियाँ लोकप्रिय स्थल हैं जैसे कि दौड़ मैदान खेल संबंधित वो एथलीट एथलीट रनिंग प्रतियोगिता वगैरह और जैसे कबड्डी कबड्डी खेलते हुए सभी खिलाड़ी जो हैं खेलने वाले सभी एक दूसरे से जान पहचान करते हैं एक दूसरे का नाम पता वगैरह पूछते हैं और ऐसे उन दोनों की दोस्ती होती है आपस में सभी की जो भी खेल गति मनोरंजक गतिविधियाँ समुदाय परम्परा आदि को ये जोड़तें हैं खेल भुआ भजन कीर्तन हुआ इसमें समुदाय में लोग गाते बैठते हैं और ऐसे ही उनकी जान पहचान होती है और एक से एक कनेक्टिविटी बढ़ती जाती है